हमारे गाँव के बच्चे भी खेलते हैं तो हिन्दी ही भाषा बोलते हैं हिन्दी में सब काम करते हैं हिन्दी पूरा हर चीज हम लोग समझ पाते हैं अच्छी से अच्छा भी लगता है गाते हैं तो भी अच्छा हिन्दी में नाचते हैं कहीं भी जाते हैं पाल्ती फैसन कोई भी हो हम लोग हिन्दी ही बोलते हैं हिन्दी समझ पाते हैं भोजपुरी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि सुनते हैं टी भी पर मोबैल पर इसलिए ये बात थोड़ा मिलता जुलता है हम लोग हिन्दी से इसीलिए समझ पाते हैं और अन्य भाषा हम नहीं समझ पाते यदि कोई बोलता है तो सिर्फ कोशिश करते हैं कि इच्छा होती की हमको भी आए हम सब समझ पाएं लेकिन नहीं समझ पाते हैं कोशिश करते हैं और अच्छा भी लगता है सबको भाषा अच्छा लगता है हम लोगों को लेकिन हिन्दी हमारा हमको ज़्यादा अच्छा है कहीं भी जाते है सखी सहेली या कहीं भी अपने मायके बहन के हैं या कहीं भी जाते हैं हम लोग यही भाषा बोलते हैं नानी कि फूफा के मौसी यहाँ कोई भी कहीं भी हम लोग जाते हैं तो यही सब भाषा बोलते हैं ये भाषा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि यही भाषा सबको अच्छा लगता होगा हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए हम बहुत पसंद कर रहे हैं इसके आगे अब क्या कहें कोई भाषा नहीं ये समझ पाते हैं कोई आ जाता है देश परदेशी लोग आ जाते हैं व्यापर के लिए बीज धंधा कि लिए उनको भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है फिर भी काम हो हिन्दी में किसी बात करना है किसी लड़ाई भी करनी है हिन्दी में बाद विवाद हो जाता है लेकिन सब हिन्दी ही भाषा बोलते हैं वो चाहते हैं कि सब कि सभी हिन्दी हमारा शुद्धम् सबसे शुद्ध और सही भाषा है इसलिए हम लोग हिन्दी ही बोलते हैं बाजार मार्केट कहीं भी जाना होता है रास्ते का कुछ बात करते हैं हम लोग सब बैठकर अगर चार औरतें एक साथ में बैठ जाते हैं तो लोग बात भी ऐसे ही करते हैं हंसी हो या नांच गाना कोई भी बाते होए बस आप लोग अपना बीती भी घर गृहस्थी कि बातें करते हैं हम लोग हिन्दी भाषा बोलते हैं हिन्दी ही हम लोग को ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ और कोई भाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं कहीं जाते आते तो हैं नहीं इसलिए कुछ थोड़ा दिक्कत होती है और भाषा सुन समझने में बोलने में भी हम नहीं बोल पाते हैं कोशिश करते हैं कि हम बोल पाए हम भी कर पाएं और आगे इससे क्या